जी गार्डनिंग यार्ड जां टैरिस्ट गार्डनिंग मतलब जी बहूटे बाह्टे ज्यादातर अस बहूटे बाह्टे जेह्ड़े न ओह् खेत्तरें च गै लान्ने होन्ने बाड़ी छाड़ी जियां कनक लगदी मक्कां लगदियां ते जां धान लगदे न अपने बेह्ड़े च असें थोह्ड़े फुल्लें फाल्लें दे बहूटे बी लाए दे न किश गलाबें दे लाए दे न किश ओह् लिली फुल्ल होंदा किश ओह् लाए दा ऐ जां फिर गुट्ट लगदा ऐ लाए दा ऐ ते थोह्ड़ा जेहा घाह् बी लाए दा खब्बल खब्बल जिसी आखदे ते ज्यादा गार्डनिंग ते इ'यां करदे नीं ऐ थोह्ड़े बहूटे लाई औड़े फुल्लें छुल्लें इयां थोह्ड़ा घाह् लाई ओड़ेआ खब्बल लाई ओड़ेआ बेह्ड़ै इयै गाडनिंग होंदी ऐ ज्यादा गाडनिंग ते साढ़े खेत्तरै च होंदी कुतै सब्जी दे बहूटे लाई औड़े कुतै टमाटरें दे लाई ओड़े भिंडियें लाई ओड़े जां गंढे लाई ओड़े ते फसलां जेह्ड़ियां ने ते ओह् फसलां ज्यादतर अस फसलां गै लान्ने न सब्जियें दे बहूटे ते बी लगदे न ज्यादा फसलां होई गेइयां जियां कनक होई गेई मक्कां होई गेइयां जां धान होई गे ते इस बेल्लै इ'यै थोह्ड़े मार्च अप्रैल दा म्हीना मार्च दा चला करदा इसलै बेल्लै अप्रैल कल अप्रैल चढ़ी जाना ऐ इस बेल्लै कनक लग्गी दी खेत्तरा च ते इक थोह्ड़ी जेही बाड़ी जेही इक खेत्तर ऐ जिसी थोह्ड़ा चारो तरफ दा बंद कीते दा ओह् फाड़श जेही बन्नियै ते बिच्च गंढे लाए दे न कुछ भिंडियें दे बहूटे लाए दे न कुछ बेलां छेलां जियां घिये दी ऐ अपने घिये घुये दी होई गेई कंडोलियें दी इं'दे बीऽ लाए दे न ते अजें निकले दे हैनियें न बहूटे बहूटे इस बेल्लै छड़े भिंडियें दे ते गंढे दे गै लग्गे दे बस साढ़ी इ'यै गार्डनिंग होंदी ते अग्गै जेल्लै घाह् घु होई जंदा ते घाह् गी कड्डी ओड़ने गुड्डी गाड्डियै ते जां फ्ही अपना एह् बेह्ड़ै गै लाई दी होंदी ऐ घाह् छा बस इ'यै गार्डनिंग ऐ जी धन्यावाद